السلام علیکم ورحمتہ اللہ وبرکاتہ آپ کو چاہیے کہ ٹیکس ایڈوائزر سے رابطہ کریں اور اس مسئلے پر رہنمائی لیں جی ایس ٹی رجسٹریشن کی ضرور ضروری بات حد اور طریقے کار کے بارے میں سوالات کریں اور اپنی اذھنی واضح کریں جی ہاں بالکل وہ آپ کی رجسٹریشن سے متعلق تمام تقاضوں اور کوونائی پر مشورہ دے سکتے ہیں